हम गाड़ी अपन जे पिकअप के स्थान देने छलहुॅं ओ देने छलहुॅं पहिले राजे चौक लेकिन किछु काम सँ हम अखन रही रहल छी नवटोल गाम मे तऽ हुनका फोन कऽ के कही देलियनि जे अहाँ ओहि स्थान पर नहि आबि कऽ अहाँ नव टोल मे दुर्गामन्दिर के पास अहाँ आउ